उत्तर प्रदेश में प्रमुख संगीत लोक संगीत है और शास्त्रीय संगीत है शास्त्रीय संगीत में तो अक्सर लोग जो हैं कम लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है क्योंकि में जो है ज़्यादा शिक्षित लोग और जो के प्रमुख लोग होते हैं वही जुट पाते हैं क्यूँकि उनमें रस छंद और जो है अलंकार पूर्ण असल में जो ही गाना होता है लेकिन लोक संगीत में ज़्यादा लोग रुकते हैं लोक संगीत जब होती है तो हज़ारों हज़ारों की भीड़ रहती है और जिन्हें सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं क्षेत्र के लोग जुड़ जाते हैं और हमेशा सुनने के लिए इकठ्ठा होते रहते हैं कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जैसे होली होली पर दोपहर को लोग इकठ्ठा होते हैं गाँव में और इकठ्ठा होकर के नाच गाने का प्रोग्राम होता है और ए ए जो है रंग गुलाल अबीर लगाते हैं घूम घूमकर गाँव में और घूम घूमकर के गाते हैं और सभी लोगों से मिलते हैं मिलकर के और आपस में जो है भाईचारा बढ़ता जाता है मिलने से और हमारी जो है ये मिर्ज़ापुर वगैरह में जो है कजरी डांस होता है श्रावण के महीने में जब धान की रोपाई होती है तो औरतें जो हैं कज़री गा गा गा गाकर के जो है ना धान की रोपाई करती हैं और घरों में जो है कजरी गाकर के झूला झूलती हैं और जो है गाँव देहात की औरतें नेटोला की औरतें सब जुटकर के कजरी का प्रोग्राम करती हैं और उसमें जो है बनाती खाती हैं और डांस करती हैं कजरी गाती हैं तो येही सब हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है कजरी डांस होता है और लोक संगीत होता है तो लोक संगीत के लिए लोग जुटकर के अपना लोक संगीत का आनंद लेते हैं